जी हाँ मैं पांच नंबर बोल सकता हूँ तीन हज़ार पाँच सौ बारह अट्ठाईस हज़ार नौ सौ छत्तीस छप्पन हज़ार आठ सौ छियालीस एक लाख तीन हज़ार पाँच लाख नौ सौ बारह